भारताच्या लोकांक सगळ्यान च्या चड आवडटा तशेंत म्हाकाय बीन चाव चड आवडटा पयली गॅस चालू करपाक जाय माई आयदन दरपाक जाय तितूंत एक कप उदक घालपाक जाय आनी दोन स्पून टी पावडर आनी इल्लो आल्याचो घालपाक जाय आनी पांच मिण्टा बॉयल करपाक दरपाक जाय बॉल कोरूं माई दूद घालून ताका पन्र मिण्टां हरकत काडपाक जाय